باورچی خانے میں عام استعمال ہونے والے برتنوں کی وضاحت ایسے ہے دیگچی یا پتیلا یہ گول اور گہرے برتن ہوتے ہیں جن میں دال چاول یا سالن پکایا جاتا ہے کڑھاہی یہ گول اور کچھ گہری ہوتی ہے اور تلی ہوئی ایشیایں جیسے پکوڑے سموسے یا فرائی گوشت بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے توا چپٹا اور موٹا لوہا لوہے یا نان اسٹک کا ہوتا ہے جس پر روٹیاں پراٹھے یا دووسا بنایا جاتا ہے پریشر کوکر یہ ایک خاص ڈھکن والا برتن ہوتا ہے جو بھاپ کے دباؤ سے کھانا جلدی پکاتا ہے جیسے گوشت دالیں یا چنے فرائنگ پین ہلکا چھوٹا اور ہینڈل والا برتن ہوتا ہے اینڈ آملیٹ یا چھوٹے سائز کے فرائڈ کھانے بنانے کے لیے چمچ اور کفگیر مختلف سائز میں ہوتے ہیں ہلانے میں نکالنے یا تیل چھاننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں چائے دان چائے پکانے کے لیے مخصوص برتن